में नमां नमां ऐपल दा फोन लैता ते एहदा कैमरा बड़ा शैल ऐ बैटरी बी ठीक ठाक चला दी ऐ